जय झूलेलाल असांजे राज्य गुजरात में अलॻि अलॻि सांस्कृतिक जदो पहिरों आहे जंहिंमें हर हिक धर्म जा माण्हू पंहिंजी कला कला जो प्रदर्शन कंदा आहिनि पंहिंजी आट खे ठाहींदा आहिनि उहा आट देश विदेश में डा मशहूर थींदी आहे देश विदेश जा माण्हू असांजे राज्य जी हिन कारीगरीअ खे पसंदि कंदा आहिनि ज्यादातरु इहा कारीगरी आदिवासी समाज में हूंदी आहे जीअं त माता नि पछेरी म हिन में माता जी चुंदरी ऐं टाइलिस ते आट कई वेंदी आहे जंहिं जेका माता जे मंदर जी ॿाहिरां टाइल्स ऐं चोटीअ ते दरवाजे ते लॻाई वेंदी आहे इनले आर्ट बि कई वेंदी आहे विदेशी माण्हू हिन जी मुलाकात वठी हिन खे पसंदि कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे देश में पर्च ख़रीददारी करे खणी वेंदा आहिनि ॿाहिरनि देशनि में कारी कारीगरनि जी कारीगरीअ जो ॾाढो पसंदि कंदा वेंदा आहिनि उहे असांजी कारीगरीअ खे ख़रीद करण लाइ उत्सुक वेंदा आहिनि इन करे वक़्त बे वक़्त असांजे राज्य में प्रदर्शन लॻायो वेंदो आहे हुन प्रदर्शन में देश विदेश जा माण्हू तोड़े पंहिंजे शहर राज्य जा माण्हू मुलाक़ात वठंदा आहिनि ऐं संस्कृतीअ जी ॼाण रखंदा आहिनि हर हिक संस्कृतीअ जी पंहिंजी अलॻि पहचान हूंदी आहे आदिवासी संस आदिवासी माण्हू बि पंहिंजी संस्कृतीअ खे ऊचो आणणु लाइ कारीगरी कंदा आहिनि इनले आट में हुजे या माता जी पछेरी हुजे इनले आट में पथरनि सां डिज़ाइन कई वेंदी आहे उन में पा डिप्रेस्ट पाणीअ सां ऐं शंखनि सां कारीगरी कई वेंदी आहे अहिड़े नमूने कास्केटस कारीगरी हूंदी आहे हिन में जुदा जुदा शयूं ठाहे प्रदर्शन कयो वेंदो आहे हिन इहा कारीगरी तोड़े गुजरात जी पंहिंजी कारीगिरी आहे जंहिंमें हथु कढ़ाईअ जो कमु कयो वेंदो आहे ज़्यादातर हिन में आदिवासी लेडीस या गांव जूं लेडीज़ हथु कढ़ाई करे पंहिंजी रोज़ी कमाईंदियूं आहिनि उन जो प्रदर्शन कंदियूं आहिनि उहा उहा कारीगरी शहरनि जा माण्हू पसंदि कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे तहिवारनि में उहा पोशाक में पाईंदा आहिनि रंग बिरंगी पोशाकूं ठाहे विकिणे पंहिंजी रोज़ी कमाए ऐं ॿियनि माण्हुनि जे तहिवारनि खे शुभ कंदा आहिनि